हैलो गुड इभनिंग मैम क्या आप कंप्यूटर शो रूम से बात कर रही हैं येस मैम मुझे एक लैपटॉप पर्चेज करना था और मैम उसके बारे में जानकारी चाहिए थी आप बता दीजिए किस किस कंपनी में और उसमें मतलब पेमेंट कैसे क्या अमाउंट कितने के आएँगे कितने के नहीं इन सब चीज़ों के बारे में जी तो सबका तो मैम हाँ तो इसका थोड़ा आप बता दीजिए उसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए मतलब इसके अमाउंट से मतलब रोम रैम ये सब चीज़ें और उसका मतलब वारंटी क्या गैरेंटी वारंटी कैसे क्या ये सब चीज़ आप थोड़ा हमें बता दीजिए जी और मतलब हाँ हाँ थोड़ा मैम अभी कन्सेशन थोड़ा कुछ ऑफर चल रहा हो तो जी हाँ मतलब कितने दिन तक का ये चल रहा है मैम हाँ ठीक है मैम तो आप थोड़ा और भी चीज़ें बता दीजिए लेना अपने हिसाब से अगर आ जाएँगे हम सब चीज़ों के लिए मैम कैश में कितने का पड़ेगा ये बता दीजिए और जैसे हम फाइनेंस करवाएं तो जी ठीक है मैम थैंक यू